گانا سننا مجھے بہت ہی پسند ہے گانا سننا بھی مجھے بہت ہی پسند ہے اور اس میں سب سے زیادہ مجھے ہندی گانا سننا زیادہ تر پسند ہے جب میں بائک چلاتا ہوں یا کبھی سفر پہ جاتا ہوں تو میں ہندی گانا زیادہ تر سنتا ہوں اگر کبھی میں ڈپریشن میں چلے جاتا ہوں تب میں دیش بھکتی گانا ہی سنتا ہوں اور میرے دوست لوگ بھی یہی گانا سنتے رہتے ہیں جب میں کھیت کھلیانوں کی کام کرتا ہوں تب میں دیش بھکتی ہی گانا سنتا ہوں کہ اس لیے میرے دیس کی سینا اگلے اگلے میرے دیس کی دھرتی سونا اگلے اگلے یہ گانا میں زیادہ تر کھیت کھلیانوں میں سنتا رہتا ہوں کیونکہ یہ میری مٹی مٹی سے اگر کام کرتے ہیں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ میری دیس کی دھرتی سونا اگلے اگلے یہی گانا میری فیمس تھی اور میں بنگالی بھی گانا سننا پسند کرتا ہوں جب میں سننا پسند کرتا ہوں زیادہ تر ہندی گانا میں لتا منگیشور کی سنتا ہوں اور رفیع کا سنتا ہوں